अखुनका समयमे तऽ सोशल मीडिया पर सब डांस रील ओनाहिते सूट करैत रहैत अछि जे बहुत नीक लगैत रहै छै रोचक लगैत रहै छै ताहिसँ सब खूब वायरल होइत छथि अपन अपन नृत्य व कला सँ सब अखन सोशल मीडिया पर वायरल भऽ कऽ खूब पैसा कमाइ छथि आओर सामने वालाके प्रोत्साहित करै छथिन जे अहुँ सब अपन नीक परफॉर्मेस कऽ कऽ पैसा कमा सकै छी